उपभोक्ता टिकाऊ और नैतिक पशुपालन प्रथाओं का समर्थन करने के लिए ऐसे तो कफ़ी सारी स्थलीय चीज़ हैं स्थानीय रूप से प्राप्त जीवन और मृत्यु श्रेणी के पशु उपलब्धों का चलन छोटे पैमाने में किसानों का समर्थन और इत्यादि किया जाता है क्या क्या मैं कोई सरकारी योजनाओं की मदद ले कर अपना पशुपालन अच्छे से कर सकती हूँ ये योजनाएं जैसे आप ना देखें हमें सरकारी योजनाएं एम पी पशुपालन योजना सरकारी योजना है जो हमें प्रदान की जाती है हमें इस से काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं जो व्यवसायों को लक्षित करती है हमारी हमारी सिफ़ारिश सरकार से यही है कि हमें अच्छे से अच्छे से हमें पशुपालन करने की मांगे दी जाए और हम यह हमारे व्यवसाय को काफ़ी आसान और बना सकती हैं